फोटोग्राफी जतय तक हमरा बहुत अच्छा लगयए फोटोग्राफी कि नेचुरल फोटोग्राफी ह्युमन फोटोग्राफी ईसभ बहुत अच्छा फोटोग्राफी हमरा लगयए जे सुनहरा पल सभकऽ अपन छोटसनक कैमरामे कैप्चर करु तऽ एहिमे हम अपन फोटोकऽ एडिट करय लऽ बहुत ज्यादेतर पिक्स आर्टके यूज करैत छी बी एन एफ जे भीडियो एडिट भी करैत छै ओकर यूज करैत छी ओकर बाद जाके एहन एहन ढ़ेरिक सारा एप छै जेना एकटा आबैत छै फोटोसॉप करिके तऽ ओ तऽ बहुत अच्छा एप छै जेना ओ फ्रीमे भी बहुत अच्छा छै एडिटकऽ दैत छै अहाँकेँ फोटो एडिट करयमऽ ईसभ एपकऽ बहुत योगदान छै जेना फोटो एडिट करयके जरुरत ई पड़ैत छै जेना आब कतहुँ अहाँ गेलियै आओर बैकग्राउण्डमे बहुत जादे भीड़ आबि गेलय आओर अहाँ चाही रहल छी जे हमर बैकग्राउण्ड पूरा खाली रहबाक चाही ओ फोटोमे हम सिर्फ अकेला हम रहबाक चाही तऽ अहाँ ओकर यूज करिकऽ कोनो भी कोनो भी एपके यूज करिकऽ जेना हम अभी कहलहुँ पिक्स आर्टके फोटोशॉपके एकरा सभके यूज करिके अहाँ अपन बैकग्राउण्डकऽ पूरा मतलब क्लियर कऽ सकैत छियै सिर्फ़ जेतना अहाँ चाहैत छी ओतय बैकग्राऊण्डमे एतय आब जेना बहुत बेर ई होयत छै जे फोटो अहाँ रातिके क्लिक करलियै तऽ फोटो बहुत धुँधला या काला आबि जाइ छै तऽ ओकरा अहाँ चाहैत छी जे एहिमे ब्राइटनेस बढ़ाबयके लेल तऽ अहाँ फोटोके एडिट कऽ कऽ बहुत अच्छा ब्राइटनेस ओहिमे दऽ सकैत छी बहुत बेर ई होइ छै जे कतहुँ ग्रुपिंग फोटो करलियै ओहिमे एक दू आदमी मिस भऽ गेलय तऽ ओहिमे अहाँ मतलब ककरो एडिटिंग कएकऽ ओकरा ओहि ग्रुपमे आओर व्यक्तिके भी जोड़ि सकैत छियै फोटो सम्पादनके लेल मतलब आइकाल्हि जेना सोशल मिडिया छल तऽ ओ फोटो आओर भीडियोके पोस्ट करिकऽ बहुत आदमी अपन प्रचार करैत छल जेना प्रचारमऽ आइकाल्हि इलेक्शन वगैरह सभमऽ बहुत आदमी अपन पोस्टर बनबैत छल जे ऑनलाइन पोस्टरमे ई होयत छै फेसबुकपर वाट्सएप ईसभ पर मतलब डालैत छल तऽ ओकरा लेल पिक्स आर्ट भऽगेल जेना हम अभी कहलहुँ दू तीनटा एप पर मतलब बहुत अच्छा अच्छा एपसभ छल जेना हम यूज करैत छी पिक्स आर्ट आओर फोटोशॉपसे तऽ एकर मददसँ बहुत अच्छा अच्छा एडिट भऽ जाइ छै आब जेना अहाँ कतहुँ गेलियै मानि लिअ कोनो देवस्थल गेलियै अहाँ बार बार ओतय नहि जा सकैत छी अहाँ चाहय छियै जे हम मतलब कोनो एहन मतलब बनाली अपन फोटोकऽ जे जादा भीड़ नहि रहय हम अकेले रही अपन मित्र सभकऽ भी देखायब जे हम एतय तऽ ओहिटाइममे गेलियै रहऽ तऽ बहुत कम भीड़ रहय तऽ अहाँ फोटो एडिटकऽ कऽ बहुत आदमीके मतलब ई कहि सकैत छै जे हम एतय गेलियै रहऽ देखही बहुत कम भीड़ अछि एतय